اتر پردیش ہندوستان کا ایک مشہور صوبہ ہے اور اتر پردیش کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے بہت عمدہ ہے کیوں کہ اتر پردیش کے اندر بہت اچھی اچھی یونیورسٹیاں آتی ہیں جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنی تعلیم اپنے تہذیب اپنے کلچر اور اپنے روایت کے لیے جانی جاتی ہے اتر پردیش کے اندر بہت سارے شعبوں میں پڑھائی ہو رہی ہے جیسے کہ ڈاٹا سائنس میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اور کمپیوٹر لینگویج میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اے آئی اور روبوٹکس میں بھی پڑھائی ہو رہی ہے اور شعبوں میں اور شعبوں کے اندر اساتذہ کو لایا جا رہا ہے اور بہت قابل قابل اساتذہ کو لایا جا رہا ہے اس طریقے سے اترپردیش کے اندر اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جارہا ہے اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے جیسے کہ میں نے بتایا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مثال دینا اس میں بہت ضروری ہے کیوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ اتر پردیش کے اندر آتی ہے اور یہاں پر بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے کیوں کہ یہاں پر بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں جیسے کہ کپ کیسے کپڑے پہننے ہیں کیسے چلنا ہے کیسے بولنا ہے ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے کیسے وقت پر اٹھنا ہے اس طریقے سے ساری تربیت دی جارہی ہے اور اساتذہ کی کمی ہے اور اساتذہ کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے اس طریقے اس طرح سے اتر پردیش کا جو تعلیمی نظام ہے بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے